साढ़े ग्रांऐं च बथ्हेरे बथ्हेरे कम्म न जेह्दे कन्नै लोग अपनी माड़ी मुट्टी आमदनी बनाई लैंदे न अस बी ऐसे बथ्हेरे कम्म करदे आं जि'यां कोई कुसै ने गवां रक्खी दियां कोई गंडे ला दा कोई आलू ला दा कोई सब्ज़ियां ला दा इ'यै बेची बेचियै पैसा कमा करदे न माड़ा मोटा ते होर बी अस बी इ'यां बत्हेरियां करने आं अपने बिच्चा ते ओह्दे बी गंडे लाये दे न जि'नें गी बेचियै माड़ी मोटी आमदन होई जंदी ऐ कनक लाई दी ऐ ते जेह्ड़ा मिगी सारें कोला शैल लगदा दुद्ध बेचना गवां रक्खी दियां साढ़े हिंदु समाज च साढ़े डोगरा समाज च गौ गी माता मन्नेआ जंदा ऐ मां मन्नेआ जंदा ऐ ते दुद्ध बेचना कन्नै गौ सेवा करना एह् बी इक्क ठीक ठाक आमदन दा साधन ऐ होर सब्जियां लाना ते अजकल्ल बाह्र दियां हैल दियां यूरिया टीके लाए दे सब्ज़ियें गी एह् सब ठीक निं ऐ जेह्ड़ी साढ़ी घरा दी सब्जी ऐ ओह् अपने गै ग्रांऽ च बेची जाऽ ते ओह्दा बी बड़ा फैदा लब्भा करदा ऐ अजकल्ल लोग बौह्त इ'यै नेही चीजां करा करदे न जेह्दे कन्नै माड़ी मोटी आमदन बनी जंदी ऐ अपना खेत्तर होऐ उस्सी बनियै बाह्र दे लोग अंदर बड़ियै घर दे डंगर बच्छें दी अंदर निं बढी जान बनियै उ'नें गी देख भाल करियै पूरा उ'नें गी शैल रक्खियै देसी हैल पाइयै उ'नें गी बेचेआ जाऽ ते ओह् मैंह्गियां बिकदियां न साफ ऐ शुद्ध ऐ अपने घरा दियां सब्जियां ते दुद्ध दा जेह्ड़ा में सनाया दुद्ध बेचदे बी हैन दुद्ध पींदे बी हैन दुद्ध ते कन्नै देहीं बेचदे न देहीं दकानै उप्पर बेचा दे साफ शुद्ध देहीं ते घ्यो जेह्ड़ा उं'दे कन्नै देहीं घ्यो एह् जोड़ियै बत्हेरे लोग पैसा कमा करदे न एह्बी इक्क आमदनी दा सोर्स ऐ